हमरा मतलब आइ सुबह मतलब एकतिस तारिखके मीटिन्गमे आबैके रहै तऽ हम गाड़ीवलाके फोन कएलिए तीस तारिखके गाड़ीवलाके फोन कएलिए ओकरासे कहलिए ऑटोवलाके जे हमरा मतलब बला बल बलापुर जाइके छिकै हमरा मतलब सीमा जमदीरी धरि जाइके छिकै से तोहेँ नओ बजे तक चलि अइहो तब गाड़ीवला भइआ ओ तनि ठीके छिकै तऽ हम फेर पुछली कतना देरमे अएबहो कतना भाड़ा लेबहो तब ओ कनिके हम छओ सऔ रुपैआ अएती जएती छओ सओ रुपैआ भाड़ा लेबऽ कै गोटा लोक तोँ छिकऽ हम बोललिए हम आठगो दीदी छिकिए आओर हम मतलब ओहाँ पर ओ दस बजे तककर हमरा पहुँचै दिहो तोरा अगर कोइ मतलब बेगूसराय तनि दूरी पड़तै ताहि खातिर तोँ कोनो शार्टकट रस्ता देखने छिको तऽ तू हमरा पहुँचै दहो पहुँचै दिहो फेर सुबह हमे हुनका आठे बजे कॉल कएलिए तऽ ओ बोललखिन कि तनिमनि लेट होइ जएतै ठीक छिकै हम आबै छिअऽ हमे तोरा शार्टकटमे बहुत जल्दिए पहुँचै देबऽ तब फेर एक दुइगो दीदीके इन्तजार करैमे थोड़ा बहुत लेट भै गेलै तऽ फिरभी रिक्शावला भइआ अएलखिन समयपर ओ दस बजे पहुँच गेलखिन ओकरबाद हमरा हम भाड़ाउड़ाके बात करि लेलिए हम बोललिए कि अगर तोँ समयपर नहि अएबहो तऽ ठीके छिए तोँ एहिमे बात करिके आब दोसर गड़ीवलाके ओकरा फोन करै छिए दोसर ओटोसे हमे सभ दीदीके जरमे चलि जेबै तऽ ओ गाड़ीवला भइआ बोललखिन कि नहि ओइसन कोइ बात नहि छिकै हमे अएबऽ आओर तोरा टाइमसे शार्टकट रस्ता हमरा मालूम छिकै हम ओहिसे तोरा पहुँचै देबऽ तोँ सभ दीदी खाली तैआर होके रहिहो एक जगह हम अएबऽ आओर ओहाँसे पिक करिके सभ दीदीकेँ जहाँ जेबहो तहाँ हम तोरा सभकेँ पहुँचै देबऽ तब हम फेर बोललिए कि बेगूसरायमे दनी जएबहो तऽ बहुत दुइ तीन घण्टा लागि जेतै जाइमे एहि खातिर तोँ सिलेवान चलऽ शार्टकट रस्ता तऽ कहलकै नहि ठीके छै कि चलऽ तब ओ भइआ हम रिक्शावला भइआ हमरा शार्टकट रस्तासे आठो दीदीके लानलखिन आओर ओकरबाद छओ सओ रुपैआ भाड़ा बतेलखिन आओर ओहिमे हमसभ आठ दीदी अएलिए हमरा लेटसेट यहाँपर ओ एगारह साढ़े एगारह बजे तक भइआ पहुँचै देलखिन तऽ अइसेहि करिके कहूँ जाइ छिए तऽ कोनो गाड़ीवलासे एकदिन पहिले पुछि लै छिए नम्बर ले लै छिए बातउत करिके अपना अगर हुनकासे नहि होइ सकै छै तऽ करिके बात काटि देलिए तब अपना दोसर गाड़ी बेबस्था करिके जाइ सकै छिए ताहिमे